हम अपन पासके शहर या अपन शहरके बात करी तऽ हमरा शहरमे अहाँके यातायातके दौरान ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहैत अछि जकर मेन कारण ई अछि कि हमरा शहरमे सिग्नलके बेबस्था नहि अछि आओर फ्लाइओवरके सेहो बेबस्था नहि अछि जाहि कारण कम चौड़ाके रोडसँ अहाँके बहुत बड़का बड़का गाड़ी सबके जाइमे बहुत परेशानी होइ छै जाहिलए ट्रैफिक लगै छै आओर बात करी तऽ मरीज सबके जे पेशेन्ट छथि कोनो बीमार रहै छथि तऽ हुनका सबके हॉस्पिटल जाइमे बहुत कठिनाइके सामना करैत करऽ पड़ै छनि जाहिसँ हम सरकारके अनुरोध करब जे एहिके लेल किछु बेबस्था करी आओर सड़क पार करैमे सेहो बहुत दिक्कत होइ छनि हमर शहरके निवासी सबके जे सड़क पार करैलए कोनो अहाँके फ्लाइओवर नहि अछि आओर धन्यवाद